ہمارے یہاں زیادہ تر تہواروں پہ کھیر بنائی جاتی ہے مٹھا پھلکی بنائے جاتے ہیں کسٹرڈ بنایا جاتا ہے اور دہی بھلے بنائے جاتے ہیں جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور میں ڈیلی ہی یہ چیز بائی چانس بنا لیتی ہوں اور مجھے میرے نانی کے ہاتھ کی بنی ہوئی کھیر بہت بے حد پسند ہے میرے گھر میں سب کو زیادہ تر میرے نانی کی بنائی ہوئی کھیر پسند ہے اور کسٹرڈ وغیرہ میں خود بھی بنا لیتی ہوں اُس کا ایک پاؤڈر آتا ہے بنانے کے لیے وہ بہت آسان رہتا ہے اُس میں بہت سارے فروٹس وغیرہ ڈلے رہتے ہیں اور وہ بہت میٹھا بھی ہوتا ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے دہی بھلے اور مٹھا پھلکی زیادہ تر میری ماں ہی بناتی ہیں جو کہ مجھے بہت پسند ہے میری خالہ کے ہاتھ کی بنے ہوئے ارد چاول بھی مجھے بہت پسند ہے جو وہ ہر تہوار پر بنایا کرتی ہیں میرے گھر میں زیادہ تر یہی ساری چیزیں بنتی ہیں